جی سر وہ وہ دکاندار بول رہے ہیں کیا کپڑا چاہیے تھا مجھے تو یہ کہنا یہ تھا کہ مجھے مطلب آرام دہ کپڑا چاہیے سلکی ہو اصل میں دیکھیے گرمی کا موسم آ رہا ہے کاٹن کا کاٹن کا کپڑا رہے ہاں اور اس میں دیکھیے پینٹ بھی چاہیے اور ٹی شرٹ بھی اگر ہو تو بڑھیا ایک دم ٹھیک ہے پینٹ شرٹ ہے کاٹن میں

تو آپ کے پاس ہاں ہاں آپ کے پاس کون کون سی بران برانڈ ایسے موجود ہیں

ہوں ہوں دیکھیے اصل میں اصل میں دیکھیے گرمی کا موسم ہے اور موسم کے حساب سے کپڑا چنے تو اچھا ہوتا ہے تو مجھے ایسا چاہیے کہ جو گرمی میں تھوڑا آرام دہ رہے کہ بار وار نکلنے میں تھوڑا پریشانی نہ ہو زیادہ گرمی نہ ہو ہیں اچھا اچھا یہ یہ جو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ جیسے کلر کیسے کیسے کلر ہیں آپ کے پاس لائٹ ہیں ڈارک ہیں تو میں لائٹ لائٹ پسند کروں گا تو آپ کے پاس اگر بہترین کلر میں ہوں فر فروزی گلابی ہاں تو چل سکتا ہے

ہاں جی جی جی

ہوں ہوں

نہیں نہیں کم دام کی بات نہیں ہے جیسے وہ برانڈ ہے تو اس کا پیسہ بھی اسی حساب سے لگے گا تو منیمم وہ بارہ سو پندرہ سو کے بیچ میں اگر ایک آدھ جوڑا مل جائے تو بہت اچھا رہے گا

شکریہ تو آپ کی دکان کا م ٹائمنگ کیا ہے

اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بھی کیا چی کیا کیا چیزیں ہیں مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ ریکمنڈ کریں گے ذرا

میں آپ س آپ سے آ کر ہی سوال کروں گا کہ کیا آپ کے یہاں ڈلیوری والا آپشن ہے ہوم ڈلیوری اچھا ٹھیک ٹیک ٹھیک ہے وہی نا مطلب دس سے سات بجے تک آپ کی دکان کھلتی ہے تو میں آتا ہوں شکریہ ہاں ٹھیک ٹھیک